जय झूलेलाल असांजे इते किर अं सहिकारी भंडार आहे जेको एकदमि वाजबी अघु में सभु शयूं ॾींदो आहे किरियाणे जूं सभु शयूं ॾींदो आहे करे उनमें अनाज वग़ैरह या भाॼियूं वग़ैरह ॾिसो त हिते केॾी महांगी थी वयूं आहिनि जामु महांगियूं थी मिलनि असांखे इन ऑनलाइन ते ई एकदमि वाजबी अघु में ई घरु वेठे ई मिलंदियूं आहिनि करे इन लाइ असां सहिकारी भंडार मां वाजबी अघु ते इहे शयूं घुराईंदा आहियूं छो न त असांजे ओट मोट जो भाड़ो बि लॻे थो जेको उहो बची वञे थो असांखे ऑनलाइन घरु वेठे उहे सभु भाॼियूं सुठे नमूने सस्ते अघु में सभु मिली थी वञनि घरु वेठे बाक़ी थोरी शइ हीअ बि आहे त असांखे कॾहिं कॾहिं का शइ ग़लत बि अची थी वञे इनकरे असांखे नुक़सान बि थींदो आहे पर लेकिन ऑनलाइन करणु सां असांखे फ़ाइदो बि घणो ई आहे जो घरु वेठे असांखे सामानु सभु पहुची वेंदो आहे